जंहिं जॻहि ते असां कमु कयूं था उते बि माण्हू हूंदा आहिनि पर ज़रूरी न आहे उहे माण्हू साॻिये ई सुभाउ जा हुजे जीअं त हथ जूं पंज आङुरियूं साॻियूं न आहिनि तीअं माण्हुनि जा सुभाउ बि अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि कंहिं गुसे वारे सुभाउ जो हूंदो आहे कोई थधे सुभाउ जो हूंदो आहे पर जॾहिं कोई गुसे वारे सुभाउ जो असां सामनो करणो पवंदो आहे त असांखे ओॾी महिल मिली जुली करे हलणो पवंदो आहे छो जो असांजो ओॾी महिल कमु छा आहे त पंहिंजो मक़सदु पूरो करणो आहे कम खे रुकाइणो न आहे कम खे अॻियां वधाइणो आहे त ओॾी महिल उन माण्हूअ सां उन गुसे वारे माण्हूअ सां असांखे प्यार सां ऐं निविड़त सां हथ हथ में मिलाइ करे हलणो पवंदो आहे जीअं कमु रुके न